ہاں ہیلو یس یس میں تبت میوزیم سے ہی بات کر رہا ہوں جی بتائیے اچھا جی کب بک کیا آپ نے ایک سیکنڈ ہاں آپ کا بک ہے کنفرم ٹکٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں کل ہاں تو پلیز ہاں بالکل آف ہے اور کل کھلا رہے گا اور اس کی ٹائمنگ ہے صبح میں نو بجے سے یہ کھلتا ہے اور شام کے چھ سات بجے تک کھلا رہتا ہے یہ سات بجے تک تو یہاں پر سارے فیسلٹیز ہیں یہاں پر آپ آئیے آرام سے وزٹ کریں یہاں پہ یہاں پہ اس کے اندر میں ایک سائڈ میں چھوٹا سا کینٹین بھی ہے اور وہاں پہ کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں اور اگر میوزیم کی بات کریں تو میوزیم بھی بہت اچھا میوزیم ہے یہ پرانی پرانی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ آئیں بہت انجوائے کریں گے ہاں اس میں یہ ہے کہ سب پرانے زمانے کے جو گنز ہیں وہ گنز ہیں پھر اسکرپٹ ہیں بہت ساری اور بہت سارے اولڈ بکس بھی ہیں اور بہت سارے جانور کے وہ بھی ہے بہت سارے اس میں ہیں ہاں ہاں بہت ہاں یس آئی ہوپ یو ول انجوائے آپ بہت اچھے سے آپ انجوائے کریں گے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا یہاں آ کر ہاں ضرور ضرور تو آپ ہاں تو یہ اسی ٹائم میں آ جائیں آپ نو بجے کے بعد سے آ جائیں تو یہ کھلا رہے گا بالکل جی ٹھیک ہے تھینک یو